जय झूलेलाल मां दिव्या चयो थो वञे भई महिलाउनि लाइ छा चुनौतियूं आहिनि ॾाढियूं सारी चुनौतियूं आहिनि हिकु महिला जेका घर ऐं ॿाहिरि ॿिन्हिनि हंधि कम करे थी कहिड़ी रीति सां उहा घर खे संभाले ॿाहिरि संभाले उहा हिकिड़ी वॾी चुनौती आहे हर हिक महिला लाइ उनखे घर जो बि संभालनो आहे उनखे ॿाहिरि जो बि संभालनो आहे ऐं केॾी त वॾी वॾी चुनौतियूं आहिनि उन्हनि खे बच्चा बि पंहिंजा पालना आहिनि वॾा करना आहिनि उनखां अलावा जेकी बियूं बि जेके चवनि था की ॿाहिरि कम नथियूं करनि घर में आहिनि उन्हनि खे बि घर जी जेके बि शयूं आहिनि ॻाल्हियूं आहिनि उहो उन्हनि खे फेस करणियूं आहिनि छो त उनखां अलावा कोई कंदोई न नॉर्मल सी ॻाल्हि आहे घर जे ॿाहिरि गटर लाइन जी प्रॉब्लम आहे असांजे हुते इहा आहे तकलीफ़ जीअं ॿ हज़ार छह में सूरत में ॿोड आई तीअं हीय तकलीफ़ शुरू थी आहे असांजी घर जी बिल्कुलु पुठियां इह प्रॉब्लम ॾाढी वॾी आहे असांजे लाइ असां हर अठे ॾींहं पंद्रहें ॾींहं एस एम सी में कंप्लेंट कंदा आहियूं उनखे वरी वरी क्लिअर कराइणो पवंदो आहे उनजी कीअं केर कराईंदो आहे उह सब असां लेडीस मिली करे कंदा आहियूं उहो सभु असां महिलाउनि खे ई मुंहुं ॾियणो हूंदो आहे छो त मर्द त हली था वञनि धंधे नौकिरीनि ते सभु जेके बि महिलाऊं घर आहिनि हुननि खे त ॾिसणो पवंदो घर में ॿार बच्चा आहिनि गटरूं भरजंदियूं मशर थींदा तकलीफ़ कंहिंखे आहे महिलाउनि खे त उनजे लाइ करे बि उन्हनि खे ई उनजो सामनो करणो थो पए जेतिरो थी सघे थो ओतिरो महिलाऊं पंहिंजो ॾियनि थियूं पहिंजो सहकारु हर हिकु तराहं सां ॾियनि थियूं पर ॾाढो सारो सामनो करणो ई पए थो जंहिंजे करे महिलाऊं स्ट्रॉंग बि आहिनि करे बि सघनि थियूं सभु कुझु करे सघनि थियूं एस एम जी वारनि खे निवेदन आहे हिन थ्रू के प्लीज़ गटर लाइन में जेके जाम साल अॻु पाईप विधा अथउं उहे सभु ख़राब थी चुकिया आहिनि वरी सां विझो जय झूलेलाल